गुजरात में जाम लोकप्रिय कॉमेडी क्लब ऐं स्टैंडअप कॉमेडी इवेंटूं थींदियूं आहिनि जंहिंमें हब द क्लब जेको सूरत में आयल आहे पफॉमेंस आट थिएटर चीज़ बुक्स स्टूडियोस बिहाइंड द बार्स जेके अहमदाबाद में आयल आहिनि स्टैंडअप कॉमेडी शो जेको हिमांशु आर्य कंदो आहे त कॉमेडी फैक्ट्री गुजु कॉमेडी मनण देसाई कंदो आहे दिलिप भाई खचर जेके राजकोट में आयल आहिनि ऑफिशियल छोटे सोलंकी ऐं केफ गुजु कॉमेडी जेके वसंज में आयल आहिनि कॉमेडी किंग बाबरा में आयल आहे त कॉमेडी फैक्ट्री केनवास लाफ क्लब ईअं अलॻि अलॻि ज़ातियुनि जा कॉमेडी क्लब आहिनि जेके माण्हुनि खे खिलाईंदा आहिनि अलॻि अलॻि जोक्स करे करे ऐं अलॻि अलॻि देशनि जा कॉमेडियन्स मंच ते ईंदा आहिनि जेके माण्हुनि खे ख़ुशि कंदा आहिनि